जय झूलेलाल हिते गाडन डाढा सुठा आहिनि घुमण जे लाइ सुठा आहिनि ऐं इते माण्हू वञी टाइम बि पास कंदा आहिनि ऐं हितां जा मंदर ॾाढा सुठा आहिनि घुमणु लाइक़ आहिनि अम्बाजी मंदरु आहे साईं बाबा जो मंदरु खाटू श्याम यो मंदरु इस्कॉन मंदरु आहे गुरुकुल आहे जय झूलेलाल आहे विटायल जो गुरुद्वारो आहे साइंस सेंटर में ॿार अनेक प्रकृतियूं ॾिसणु वेंदा आहिनि हिते लाईब्रेरियूं बि आहिनि उते ॿार पढ़ाई करण लाइ वेंदा आहिनि हिते बोटिंगन गाडन सुठो आहे उते नदीअ जो किनारो बि आहे जिथे माण्हू टाइम सुठो पास कंदा आहिनि ऐं हिते पक्षी घर बि आहे ऐं हिते मछली घर बि आहे ऐं चिड़िया घरु आहे उते ॾाढो सुठो आहे घुमण जो ऐं हिते गाडननि में माण्हू वञी करे हुते टाइम सुठो पास कंदा आहिनि जिते ॿाहिरां माण्हू बि ईंदा आहिनि हिते घुमण लाइ सूरत में ॾाढो सभिनी खे वणंदो आहे ऐं हितां जा मंदर ॾाढा सुठा रामनगर में बि जाम मंदर सुठा आहिनि हिते ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो आहे सभिनी खे